असां पंहिंजे घर जे आसे पासे में साफ़ु सफ़ाई रखण जे लाइ चङो ई कुझु कंदा आहियूं ऐं अस मां बि पंहिंजे घर जे ॿाहिरां दरिवाज़े जे ॿाहिरां डस्टबिन रखंदा आहियूं ऐं घर में पिणि अंदरि डस्टबिन रखंदा आहियूं ऐं असां हुन में रोज़ु कचिरो विझंदा आहियूं ऐं हूओ डस्टबिन असांजे घर जे ॿाहिरां माण्हू खणी वेंदो आहे ऐं जे कॾहिं असांजे घर जे ॿाहिरां काई बि मिटी गंदगी पई आहे त असां पाण साफ़ु करे छॾींदा आहियूं ऐं हुन डस्टबिन खे रोज़ु हेठि वञी म्युनिसिपालिटीअ जे दॿे में वञी विझी ईंदा आहियूं जितां असां म्युनिसिपालिटी खे इंस्ट्र्क्शनस ॾिना आहिनि त हू रोज़ु जो रोज़ु दॿो खणी वञनि जे कॾहिं हू न खणी वेंदा त बीमारियूं फहिलिजंदियूं ऐं असां हुननि खे ख़ासि तौरु सां इंस्ट्र्क्शनस ॾिना आहिनि दॿो हितां रोज़ु जो रोज़ु निकिरणु खपे प्लस असां पंहिंजे घर में पाणी जमा थियणु न ॾींदा आहियूं जीअं बीमारियूं ऐं मच्छर फैल न फहिलिजनि ऐं असां वणनि में जेको पाणी विझूं था जेको हेठि प्लेटुनि में जमा थी थो वञे हुनखे हर ॿिए ॾींहं ते बदिलाए छॾींदा आहियूं साफ़ु सुथिरो रखंदा आहियूं पंहिंजे पौधनि में जेके मनी प्लांट आहिनि बोटल में पाणी विझूं था उहो हर हिक ॾींहुं विझी विझी पाणी बदिलाईंदा आहियूं जीअं मच्छर ऐं गंदिगी न फहिलिजे